यातायातके साधन तऽ आइ काल्हिके टाइममे बहुत जे छै जीवनमे आसानी देल रहियै पहिलेके टाइममे एना होइ रहै की लोकके कही जेनाइ रहै जेनाकि की केकरो बेटियेके शादी भए गेल दोसर जगह तऽ ओकरा जाइके बहुत टाइम लागि जइये केकरो पापाके मिलनाइ तब पैदल जाइमे बहुत समय लागि जाइ रहै आइ काल्हिके टाइममे एना भए गेलैयऽ यातयातके सुबिधा छै जगह जगह गाड़ी घोड़ा उपलब्ध छै तऽ बहुत आसानीसँ लोक सफर करि पाबैयऽ या फिर कही घुमनाइ यऽ परिवारके साथ पिकनिक उकनिक पर जेनाय यऽ तऽ अहाँ आसानीसँ जाय सकैत छियै बिदेशके भ्रमण करि सकैत छियै पहिलेके टाइममे ई सभ चीजके सुबिधा नहि रहै आइ काल्हि तऽ जहाँ जेनाइ यऽ ट्रेन यऽ टेम्पू यऽ बहुत एहेन गाड़ी यऽ जे अहाँ जगह जगह जाय पेबै आबि पेबै केकरो कही नौकरिए लए गेल तऽ इजिली आसानीसँ जाय सकैत छियै आ पहिले तऽ बड़ा कष्ट होइ रहै लोकके पैदल जेनाइ आ ओहिके बाद पएरमे जे घाव होइ रहै बहुते कष्टदायक रहै जेनाकि हमरे पपा गेलै रहऽ एगो ट्रेनिंग दयके लियऽ तऽ ओहि टाइममे जे छै कोनो ब्यवस्था रहै नहि तऽ ओकरा बहुत दूर जेनाइ रहै तऽ गेलै तऽ की करतियै बेचारा पैदल जाइमे थाइको गेल आ ऊपरसँ घावओ भए गेल लेकिन एहेन होइ छै काज पड़ि जाइए कि लोकके जाय पड़ैयऽ लेकिन आ आइ काल्हिके हमरा आरके लिए एतना करि देलक की असर कालके ई सभ यातायातके साधन बनैक की कही जेनाय एनायमे कही हमरा आरके कोनो कष्ट नहि होइया आसानीसँ जाय पाबै छी आबि पाबै छियै केकरोसँ भेट करनाइ यऽ बहुत रिस्तेदार होइया की जाय ओकराके ऽ एने जेनाय तऽ जए पाबै छियै